आदा बे अट' आ सि आइ टि निफ्राय टाउन सिम सहैनो बेसे गोबाव नांगौ आं माने एसे खामानि दंमोन थाब फन्द्र' दस मिनिट नि गेजेराव सहैबा मोजां जागौमोन दा बेसे गोजान दङ थांनो हागोन ना